मध्य प्रदेश में कई प्रकार के धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख इसाई पंजाबी जैन बौद्ध लेकिन मैं हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करती हूँ हिंदू धर्म में को मानती हूँ और कई लोग धर्म की बुराईयाँ करती हैं किसी को छोटा किसी को बड़ा समझते हैं लेकिन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए हर किसी के धर्म का सम्मान करना चाहिए अगले के धर्म का और हर प्रकार से यानी किसी को छोटा किसी को बड़ा ना करें और मत भेद ना करें धर्म में ऐसे ही हम लोग बस